ایک جنوری اُنیس سو اکانوے ستائس اکتوبر دو ہزار تیرہ پندرہ اگست اُنیس سو چورانوے دو دسمبر اُنیس سو اڑتالیس اٹھائس اکتوبر اُنیس سو پچہتر